وعلیکم السلام بولیے کون سی مچھلی چاہی مچھلی تو سب مچھلی ہے ہیں نا سب مچھلی ہے کون سی مچھلی چاہیے کس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں بتائیں گے ہم ریہو ہے ریوا ہے اس کے بعد سب مچھلی ہیں

سب سے اچھی مچھلی تو ریہو ہوتی ہے زیادہ تر بکنے والی مچھلی یہی ہے ہاں جو چاہیے آپ کو مل جائے گا ہر مچھلی ہے جیسا اچھا رہے جو جو چاہیے آپ کو مل جائے گا دام تو وہی ریہو ہے سنگھی مچھلی ہے اپنے سپول جلع میں سب سب سے زیادہ ریہو ریبا یہ سب مسہور مچھلی ہے اکثر بکنے والی مچھلی ہے مل جا کتنا مچھلی چاہیے ہمارے پاس بھی تو ایک کنٹل ہے جتنا چاہیے اتنا مل جائے گا آپ کو کب چاہی مچھلی کتنا تاریخ کو چاہی مل جائے گا آپ کو وقت بتا دیجیے ڈیٹ بتا دیجیے ریٹ تو ہے جو وہی رہے گا اور جو ہے چیز اچھا ہوگا جو ریٹ سب جگہ چلتا ہے وہی ریٹ نارمل لیٹ آسان ہے ہمارے یہی تو ملے گا ہر جگہ یہی ملے گا آپ پتا کر لیجیے کہیں دوسری جگہ سے بھی